जोंनि गामिनि धोरोमनि मुङा जाहैबाय बाथौ धोरोम बर' हारि हिसाबै जों बाथौ धोरोमजों सिनायथि मोनो आरो जों बाथौ धोरोमखौनो सिबियो आरो जोंनि गामियाबो बाथौ धोरोमखौनो सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जों गोजोन्नाय मोनो आरो जोंहा बाथौ धोरोमाव गोबां आसारखान्थि नेमखान्थि थायो बे नेमखान्थि बायदियैनो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय जायो जोंहा आजै आजौ आबै आबौ बिथिंमोनहाबो जों गामियावनो बाथौ धोरोमजोंनो फैनाय बिनि थाखायनो जों गामियाव बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमा जों शिबनिनो मोनसे बाहागो जों सिजौ सिजौ एबा सिजौ बिफां जायखौ जों सिजौ बिफां बुङो बेखौ जोङो अनसायनानै लाबोनानै बेखौ गसाइ महराव जों सिबियो जोंनि धोरोमनि सिनायथि या जाहैबाय सिजौ बिफां बे सिजौ बिफांखौ जोङो बे सिजौ बिफांनि गुदियाव जोङो गसाइखौ मोन्नो आर'ज खालामो आरो जों जोबोद गोसो गोथारै बेखौ सिबिनाय जायो जों सिबिनायजों लोगोसे गसाइखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय आर'ज खालामो सिजौ गुदियाव जिरायनानै जों गसाइखौ गोसोखाङो जों बर' हारिया बर' हिसाबै बाथौ धोरोमखौ जेब्लायबो गोजौआव लांगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गामियाव गार्जा होन्नाय मोनसे धोरोमनि फालिनाय जायो बे धोरोमा जाहैबाय बैसागु बोथोरनि जोबथा जोबथा सानाय बा बैसागुनि स्नि साननि उनाव बे गार्जा सिबिनायखौ खालामो बे जाहैबाय जोंनि मोनसे नेमखान्थि नेमखान्थि बायदियै बे सानखालि गासै रायजोआनो दुगैस्रां लोबस्रां गासै गामिनि न'खरफोरखौ बिस्रांनो बा गोथार खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जायो आरो मानोना बे सानखालि गामिनि मोजांनि थाखाय जेनेबा खैफोद आफोद दुखु दाहा मोदाय दावदाय भुट फ्रेट नोजोर नांनाय गासैनिबो मोजां संसार जानाय मोजां न'खर दानायनि थाखाय मोनसे गोथार दैजों जोंनि गाहाय जायखौ जों गामियाव बानायनानै दोनो सासे दौरि हिसाबै बे दौरिनि दारै जों गामियाव फोथारनाय जायो दै सान्थिजों आरो इसोरखौ साखि लानानै जोंनि रायजोनि मोजां सावस्रि मोजां थांखि मोजां जाफुंनाय जाहाथे बे गामियाव जेब्लायबो सोरां लाबोयो होन्नानै जोङो गोथार खालामनाय मोनसे गार्जा फोर्बो बेखौ सिबिनाय जायो बा खालामनाय जायो